पुर जिले मुज्जफ्फरपुर जिलामे बहुतसभ बच्चेसभ यहाँ पढ़य लेल किछु गार्जियन नहि भेजैत छै किछु गार्जियन चाहैत छै कि हमर बच्चा पढ़य लिखय आगे बढ़य किछु गार्जियन ऐसन होइत छै कि हमर बच्चा घरमे रहए खेतीबाड़ी काम करए कोइ कोइ काम करए घरमे सहारा दै आ कोइ गार्जियन एना होइत छै कहैत छै नहि बच्चा पढ़त तब ने आगे बढ़त तब ने नौकरी हौत कल पढ़ै आओर किछु गार्जियन चाहैत छै कि बच्चा पढ़तै लिखतै हइ नहि की फायदा पढ़ाबै लिखाबैसँ घरके काम करतै कनि घरके काम करतै तब ने पैसा घरमे होतै कऽ आ किछु गार्जियन सोचैत छै कि अगर बच्चा हमर पढ़ल लिखल रहत तऽ कहूँ भी जा कऽ कोनो भी अगर परि अथि एक्जाम परीक्षा देतै अगर ओहिमे पास भए गेलै तऽ बच्चाके नौकरी हो सकलै हे